जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल हा जी केरु साईं केरु हेलो साईं केरु तव्हां हा हा साईं शेवा साईं हा हा बिल्कुलु साईं बिल्कुलु हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु साईं शेवा लाइ हाज़िर आहियूं साईं कॾहिं ईंदव साईं तव्हां अच्छा तव्हां फ़ेमिली घणी फ़ेमिली साईं तव्हांजी हा हा बिल्कुलु साईं हा बिल्कुलु त हा बिल्कुलु बिल्कुलु साईं बेफ़िक्र रहो असांजा तव्हां पंहिंजा सिंधी भाउ आहियो ऐं तव्हांखे सुठियूं सुठियूं जॻहूं घुमाईंदुमि उहे बि आहिनि ऐं थोरी घणी ॿी बि जॻह आहिनि ॾाढियूं बढ़िया बढ़िया आहिनि दिल्लीअ अंदरि घुमण लाइ जेकी सुठियूं ऐं तव्हांखे मन पसंदि अची वेंदियूं बिल्कुलु कनॉट प्लेस जी मार्केट आहे त तव्हांजो बंगला साहिब गुरूद्वारो आहे ॿियूं अहिड़ियूं बढ़िया बढ़िया शयूं साईं करोल बाग में कई शयूं आहिनि बढ़िया तव्हांखे सभु शयूं ॾेखारींदासीं साईं तव्हांखे दिलि तव्हांजो तसल्ली थी वेंदो बिल्कुलु चांदनी चौक घुमाईंदासीं साईं तव्हांखे बिल्कुलु ठीकु आहे जी साईं जन हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांजी अहिड़ी तसल्ली थी वेंदी की तव्हांजो बि मन थोरो ख़ुशि थी वेंदो साईं बिल्कुलु हा तव्हां घणा ॼणा आहियो साईं बिल्कुलु फ़ेमिली में घणा ॼणा ईंदव अच्छा अच्छा ॿ ॼणा याने हसबैंड वाइफ़ आहियो साईं तव्हां घुमण में त साईं तव्हांखे मां ॾिसो हिकु ॾींहुं में तव्हांखे मां काफ़ी शयूं ॾेखारे छॾिंदुमि मतिलबु तव्हांखे ॿियो किथे रहणो बि आहे रुकिणो बि आहे ईअं त तव्हां चवंदव मां तव्हांखे गुरूग्राम ताईं घुमाए ईंंदुमि सारी एॾे नोएडा जो मॉल वॉल ॾेखारे ईंदोमाव अगरि तव्हांखे तसल्लीअ सां घुमिणो आहे त दिल्लीअ में तव्हां छा आहे की नई दिल्लीअ में होटल वठी करे आराम सां तव्हां होटल बि ॾेयारे छॾिंदुमि हुते रही सघंदा आहियो ॿ हिक राति रही करे ॿिए ॾींहुं मुसां मां तव्हांखे सुबुह मॉर्निंग में वठी बि ऐं वठण बि ईंदुमि जिता तव्हांखे कॾहिं नोएडा वठी वेंदुमि कॾहिं गुरूग्राम वेंदुमि तव्हांखे गुरूग्राम बि ॾेखारींदुमि कीअं बढ़िया ऐॾी सुंदर बिल्डिंगा ठहियल आहिनि सभु बढ़िया जॻहूं आहिनि फ़र्स्ट क्लास बढ़िया बढ़िया होटल आहिनि मॉल आहिनि हुते बि गुरूग्राम में बि नोएडा में बि तव्हांखे सुठे सुठे मॉलनि में घुमाईंदुमि साईं हा बिल्कुलु बिल्कुलु उहो उहो साईं ॾिसो मुंहिंजो जेको सी एन जी सां गाॾी हलंदी आहे सी एन जी जा बि रेट दिल्ली में वधी विया आहिनि सेविनटी फ़ाइव सेविनटी थ्री जे क़रीब आहिनि त सम्झो मां तव्हांखे दिल्लीअ जे अंदरि सौ किलोमीटर बि तव्हांखे असी किलोमीटर बि हिकु ॾींहुं में घुमाईंदुमि त तव्हांजो ख़र्चो घटि में घटि न त साई जी ॾिसो आहे त असी सौ घटि में घटि अठ नव हज़ार त ॾह हज़ार जे अंदरि अंदरि ख़र्चो ईंदो साईं तव्हांखे पूरो घुमाईंदुमि त हा साई हा बिल्कुलु साईं जन उहो साईं ईंदव त मां तव्हांखे बिल्कुलु मेक्सिमम मां मेक्सिमम करे छॾिंदुमि हिकु ॿ जॻह हेठि मथऊं हा हलो तव्हां मूंखे ॿिनि ॾींहं ॿिनि ॾींहं जा साईं तव्हांखे पूरो घुमाईंदुमि गुरूग्राम ॾाढो परे आहे दिल्लीअ मां जाते तव्हां लहंदव हिता घटि न पंजाह किलोमीटर गुरूग्राम आहे तव्हांखे उहो बि घुमाए ईंदुमि तव्हां मूंखे टोटल पंद्रहं हज़ार रुपिया ॾई छॾिजो साईं बिल्कुलु तव्हांखे बढ़िया बढ़िया करे हा बिल्कुलु साईं न त ॾिसो वीहनि मां तव्हांखे पंद्रहं करे छॾिया ॿिनि ॾींहनि जा कयाथीमाव साईं हूअ हिकु ॾींहुं जा पैसा हुया हा बिल्कुलु तव्हांखे बढ़िया बढ़िया शयूं सुंदर जॻहूं ॾेखारींदोमाव सभु कुझु ॾेखारींदोमाव साईं हा बिल्कुलु हा कुझु बि न आहिनि साई पंद्रहं हज़ार कोई बि न आहे कोई बढ़िया बढ़िया होटल बि ॾेयारींदुमि सभु कुझु कराईंदुमि साईं तव्हांखे अहिड़ी ॻाल्हि न आहे ठीकु ठीकु ठीकु आहे साईं ठीकु आहे जय झूलेलाल साईं